जेंगोनाखौ जों नुनो मोनो नुनो मोन्नाया माने जोंना क'क्राझार ताउनाव बेराद जेंगोना माबा नुजास्राङो नुजायो बे अखा हाबा जोंनाव मानो होनबा क'क्राझार ताउनाव माने जायगाया गाहाय बेनि थाखाय जोंनि क'क्राझारा लोमो आरो बिराद लोमो गारि मथर खारनो मानसि थाबायनो माबानो बिराद जेंगोनायाव गोलैनाय जायो आरो जों नुगासिनो दं खोनागासिनो दं माने जोंना क'क्राझार ताउना बिराद गाहायना बिनि थाखायनो बिराद लोमो आरो आरो मैगं थाइगं जोंना बुहुद खति माबा लस जाजोब्बाय गासिबो नफ्रावबो लोमहैयो बेफोराव मानसिफोरा थानो जायगा मोना जिबौ माबा माबि हाबलाबायनाय जादों खोनादों जेंगोनायाव गोलैयो आरो मुथ'ते जोंनाव क'क्राझार ताउनाव